साढ़े इत्थें जेह्ड़ा डोगरी डांस बड़ा अच्छा करदे न इत्थूं दा इक मुड़ा ऐ ओह्दा नांऽ ऐं साहिल चैरी ते इक कुड़ी ऐ प्रतिक्षा एह् जम्मू दे न एह् बड़ा अच्छा डांस करदे न इक मिनाक्षी बी ऐ ते मिनाक्षी ते मानिक एह् बी बड़ा अच्छा डांस करदे न ते बड़े खुश होंदे न लोग जिसलै उंदा डांस दिखदे जि'यां अजजेल प्हाड़ी डांस बड़ा मश्हूर ऐ साढ़े डोगरें दा डांस बड़ा मश्हूर ऐ हिमाचली डांस बड़ा मश्हूर ऐ नेपाली पंजाबी भांगड़ा बड़ा पसंद ऐ गिध्दा बड़ा पसंद ऐ लोकें गी अजकल्ल हर जगाह् दा डांस जेह्ड़ा लोक बड़ा खुश होइयै दिक्खदे न एह् बड़ी जागरूकता होई ऐ पैह्लैं इनें चीजें दी जागरुकता नेहीं ऐ हून लोक यूटयूब उप्पर इंस्टाग्राम पर एह् रीलां दिखदे न ते इक दुए गी दिक्खी दिक्खियै इंजाए बी करदे न मनोरंजन होंदा लोकें दा बड़ा केई बच्चे इन्ने चैलेंटड होंदे न मतलव कि दिक्खियै गै सिक्खी लैंदे कोई पंजाबी डांस सिक्खा दा कोई गिध्दा सिक्खा दा कोई भांगड़ा सिक्खा दा कोई डोगरी सिक्खा दा कोई कश्मीरी डांस सिक्खा दा जि'यां केंईयें बड़ा होंदा ऐ हिमाचली डांस जेह्ड़ा अज कल्ल हिमाचली प्हाड़ी डांस बड़ा मश्हूर होए दा ऐ जि'यां अपना अग्गे लोकें होंदा हा कि चलो जी इक फिल्म फिल्मी ऐक्टरस जेह्ड़ा डांस करदे ओह् दिक्खना पसंद करदे हे हून लोकें गी एह् बड़ा जागरुकता होई दी ऐ यूटयूब पर रीलां दिक्खी ओड़ियां इंस्टा पर रीलां दिक्खी ओड़ियां एह् हर डांस जेह्ड़ा हर इंसान दा हर कल्चर जेह्ड़ा इंसान दिक्खी सकदा ऐ तुस जो दिक्खना पसंद करने ऐं यूटयूब दे माध्यम च इंस्टॉग्राम दे माध्यम च फेसबुक दे माध्यम च जो तुसें गी दिक्खना चाह्नें ओ दिक्खी सकदे ओ हर प्रकार दा डांस एह्दे कन्नै लोकें गी बड़ी सारी सुविधा बी होई ऐ बड़े लोक जुड़े बी हैन केईं बच्चे बचैरें गी अपना इक रोजगार मिलेआ एह्दे कारन क्युं लोक डांस करदे रीलां चाढ़ी ओड़दे ते सोशल मीडिया पर ते लोक जेह्ड़े बच्चे दिखदे न उनें दिक्खियै केईं बच्चें गी बड़े इ'यां उत्त्साहित होंदे न कि एह् कुश करी सकदे ते अस बी कुश करचे ते एह्दे बिच्च इक लोकें गी बड़ी अच्छी शिक्षा प्रधान होआ दी ऐ सिक्खने आह्लें आस्तै बड़ी अच्छी शिक्षा ऐ जेह्ड़े अस लोक शिक्षा लैनी चाही दी ऐ एह् ते बच्चें बी सिक्खनी चाही दी ऐ एह्दे बिच्च अजकल्ल यूटयूब उप्पर अच्छी अच्छियां चीजां बड़ियां न जे तुस कुश अच्छा ग्यान करना चांह्दे ओ हासल करना चांह्दे ओ जियां साढ़े बच्चें गी डांस बिच रुची ऐ कुसे दे बच्चे गी पंजाबी बिच्च रुची होंदी कुसे डोगरी बिच्च होंदी कुसे गी कश्मीरी बिच्च होंदी कुसे गी नेपाली बिच्च होंदी कुसे गी अपना जि'यां जेह्ड़ा पसंद आवै ओह् बच्चा डांस करी सकदा ऐ ते ओह्दे कारन बच्चे बड़े खुश होंदे न इक किस्म दा रोजी रुट्टी बी केईं बच्चें बड़े लोकें लग्गी सोशल मीडिया कारन एह् चीज बड़ी होई कि जेह्ड़ा बचारे जिनें गी कुश नेईं ही करना आंदा ओह् मशहूर होई गे न इक एह् बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऐ एह् इस चैनल कन्नै जि'यां फेसबुक इंस्टाग्राम यूटयूब एह्दे कन्नै लोकें गी बौह्त जादा जागरुकता मिली ऐ कि लोकें पता लग्गेआ कि अस केह् करी सकने केह् नेईं करी सकने क्युंकि जि'यां अस लोक आखने आं कि चलो बच्चो पढ़ो पढ़ना ते इक अलग गल्ल होई गेई दिक्खने कन्नै ते चीज गी दिक्खियै बच्चा जेह्ड़ा जादै अट्रैकटिव होंदा ऐ मीन्स कि उस्सी दिक्खियै जल्दी कैच करदा ऐ कि नेईं नेईं अस बी कुश करने आं अस बी कुश करने आं इस वास्तै बच्चे हर चीज करना पसंद करदे न ते साह्नू बड़ी खुशी ऐ ओह् ते बच्चे पर डिपैंड करदा कि असैं शैल गल्लां सिक्खनियां न जां माड़ियां गल्लां सिक्खनियां न ते जेह्ड़े बच्चे शैल गल्लां सिक्खदे न बड़े जादा तरक्की पांदे न ते जेह्ड़े बचारे गल्त रस्तै लग्गी जान उंदै आस्तै बड़ा बुरा बी है फोन ते कोशिश इयै करनी चाही दी अपने बच्चें गी उऐ चीजां दस्सनी चाही दियां कि जेह्ड़ा बच्चा दिक्खियै खुश रवै और प्रसन्न रवै और जिह्दे बिच्च माता पिता जेह्ड़े खुश होन ते उऐ कम्म करने चाही दे न